स्विगी हलो स्विगी असां तव्हांखे आदे जो ऑडर कयो हुओ जंहिंसां दालि चांवर टमाटे जी भाॼी भींडियूं पालक त सलाद खटाइण सभु मूंखे टाइम सां पहुचायो मूंखे न बि माजून रसगुला केक बि मूंखे खपे मुंहिंजे घर जी एड्रेस अथव कटनी माधवनगर में क्रिपलानी वाट तव्हांजो भवन जे साम्हूं माण्हूअ खे मोकिलियो